हा सुनीता मैडम मां लवीना पेई ॻाल्हायां पंचशील मां हा तव्हां चयो पुराणो कले उहो पहिरीं कलेक्शन उहो तव्हां मोकिलींदा मोकिलियव कोन मूंखे कलेक्शन साड़ियुनि जो मूंखे पूनम जूं साड़ियूं खपनि ऐं थोरी रेशमी साड़ियूं बि थोरो मोकिले छॾो त मां ॾिसी छॾां जेकी समुझ में अचनि हिन त्योहारनि जो सीजन आहे टीजड़ी आहे राखी आहे त मूंखे थोरो खपंदियूं ईंदमि त सहीं पर तव्हां पहिरीं मूंखे फ़ोन ते सुठो सुठो कलेक्शन मोकिलींदा रहंदा आहियो पर कुझु टाइम खां मोकिलियो न पिया त मां चयमि फ़ोन करे त ॾिसां हिकु भेरो की छा आहे छा न आहे त तव्हां मूंखे हिकु भेरो मोकिले छॾियो त मां सुठी तरह ॾिसी छॾंदमि पूनम जी साड़ियूं रेशमी साड़ियुनि मां त मूंखे हिकु ॿ साड़ियूं खपनि ई खपनि हा हा बिल्कुलु उन्हनि सभिनी खे ख़बर आहे सभु तव्हां सां जुड़ियल आहिनि ॾिसंदियूं आहिनि पर उहो ई आहे की तव्हां फ़ोन मटियो आहे त कलेक्शन तव्हांजो पुरो पहुची न पियो सघे असांजे फ़ोन ते त हिकु भेरो वरी तव्हां असांखे सुठी तरह नंबर असांजो एड करे ऐं असांखे मोकिलींदा रहंदा कयो हींअर फ़िलहाल असां इहो बि ॾिसंदासीं तव्हां मूंखे मोकिले छॾो फ़ोटू त इन्हनि साड़ियुनि जो जेके मां ॿुधायो थी मांव ऐं ॿियों रेशमीअ में बि मां तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि त रेशमीअ में बि जेको जेको कलेक्शन अथव छा छा तव्हां हुन में उहा अच्छा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे मूंखे मेन त इहो ई की ॻाढ़ा कलर ऐं इहो गिलैरिया साड़ियूं खपनि हा न त ॾिसंदासीं हिकु भेरो अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ तव्हां मोकिले रखो मूंखे फ़ोन ते हा न त पोइ मां हिकु भेरो ॾिसंदड़ तव्हांखे ॿुधायांव थी ठीकु आहे ठीकु आहे हा न जय झुलेलाल